जीअं त डैंगू जो ऐं मलेरिया जो बुख़ारु मछरनि जे करे ई थींदो आहे त हिन से बचण जे लाइ असां ॿ टे उपाय कंदा आहियूं पहिरीं त पंहिंजे घर खे ऐं घर जे आसिपासि जे वातावरण खे साफ़ु रखंदा आहियूं ॿीं ॻाल्हि त असां पंहिंजे दरीनि ते मछरदानी हणाईंदा आहियूं हुनजे अलावा असां घर में छिड़काव कराईंदा आहियूं मछर जीअं न अचनि हुन दवा जो छिड़काव रखाईंदा आहियूं हुनजे अलावा असां किथे बि घर में अगरि जमा पाणी हूंदो आहे त हुन खे साफ़ु रखंदा आहियूं जीअं त मछर हुन ते न अचनि हिनजे करे पॉसिबल थींदो आहे कि हीअं बीमारी कंहिं खे न लॻे